अगर में टूरिजम दी गल्ल करां तां साढ़े ग्रांऽ बिच्च इक जगह् दा नांऽ ऐ डुड्डू उत्थें इक वाटरफाल ऐ ओह् बड़ा मश्हूर ऐ ते उत्थें जेह्ड़े उस वाटरफॉल इक इत्थै पानी किरदा प्हाड़ियै उप्परा तां उत्थें बड़े सारे लोक आंदे न बड़े बड़े दूरा दा लोक जम्मू बिच्चा कठुआ बिच्चा साम्बा चा ते बाह्र दे बी किश लोक उत्थें आंदे न होर ओह् एह् दिखदे न उत्थें कि एह् ओह् जेह्ड़ा वॉटरफॉल ऐ ओह् बड़ी उसदी उच्चाई बड़ी ऐ बड़ा उत्थें मजा औंदा लोकें की के गर्मिये टैम अगर औचै उत्थें तां बड़ा नज़ारा मिलदा ऐ ते कन्नै उस वॉटरफॉल दी ख़ासियत एह् ऐ कि ओह् जेह्ड़ा ऐ बिलकुल रोड दे कन्नै मिलदा ऐ ते उत्थें गड्डियां लाने दी जगह् बी ऐ ते उत्थै जेह्ड़ा ऐ अगर बंदा न्हाना चाह् ता न्हाई बी सकदा ऐ ते उत्थै बड़ा ही मजा औंदा ऐ उस वाटरफाल उप्पर ते में बी पिछले दिने च अस ते इ'यां जन्ने रौह्न्ने ने उत्थै लेकिन पिछले दिने च में अपने दोस्तें गी आखेआ कि चलो चलने न उत्थें होर अस कोई पंज सत्त दोस्त जेह्ड़े किट्ठे होई'र असें स्कीम बनाई उत्थें जाने दी ते अस चली गे असें अपने कन्नै थोह्ड़ा नेहा सामान लेई लैता खाना पीने आह्ला ते अस गे उठी उत्थें पुज्जी गे जल्दी गै पुज्जी गै उत्थें पुज्जना हा ते पुज्जने शा बाद असें जेह्ड़े अपने कैमरे बी लेते हे कन्नै असें फ़ोटोग्राफरी दा कम्म बी कीता उत्थें होर बड़े अच्छे अच्छे जेह्ड़े साढ़े शैल फोटू बी आए न ते ओह् वाटरफाल जेह्ड़ा बड़ा मश्हूर ऐ ते बड़ा ज्यादा लोक जेह्ड़े उत्थें आंदे बी हैन होर उत्थें जेह्ड़ा केह् ऐ कि कन्नै गै ओह्दा इक रवि तवी बी ऐ इक रिवर बी ऐ इक उत्थें तवी ते उस तवी दे नज़ारे बी बड़े सारे लोक लैंदे न उस वाटरफाल गी दिक्खी'री मन करदा ऐ के इत्थूं दा कदें जाचै गै निं कि के उसदी जेह्ड़ी ख़ूबसूरती ऐ ओह् बड़ी गै शैल ऐ होर इस जेह्का बी जातरू उत्थें जन्दा ऐ तां उसदा जेह्ड़ा मन बड़ा ही शैल होर हौला होई जंदा ऐ कि के उस जगह् दी जेह्ड़ी ऐ खूबसूरती